हमे एगो चार्जर खरीदलहुँ हँ चार्जर खूब सुन्दर हइ ओहिसँ हम चार्ज करै छी बढ़िआँ चलै हइ बुझलिए आओर मने साल दुइ सालसँ चलि रहल हँ बढ़िआँ चार्जर ओहिसँ हम बड़ खुश छी उज्जर रङ्गके चार्जर हइ बुझलिए हम बहुत खुश छी बड़ चिक्कन चलै हइ चार्जर से बुझलिए चार्जर हम खरीदलहुँ हँ हम मोबाइल चार्ज करै छी बुझलिए रिचार्ज चार्ज करै छी तऽ चार्ज बहुत अच्छा हइ दुइ सालसँ चलै हइ हम बहुत खुश छी एहि चार्जरसँ बुझलिए चार्जरसँ बहुत खुश छी हम बुझलिए बहुत अच्छा हइ चार्जर बुझलिए